आंहा बेबायदि फुजानि बागै फालिनाय हुदा गैया गैनाया आङो मानि होनोबा आङो खृष्टियान जाहैबायनालाय आङो फुजाफोरखौ फालिया अब्लाबो आङो फंनैसो बुंनो सानो जोंनाहाय बर'फोरा बाथौ फुजा होयो बे बाथौ फुजायाव एदिनो सिजौ बिफाङावहाय बिसोरो फुजा होयो गावसिनि आरजखौ गाबो गाबनानै एदिनो फुजाखौ होयो आं हिन्दु नङैलाय आं बारा मिथिजोबला होमब्लाबो आं बुंबाय आरो जोंनि खृष्टीयानफोरनि फालाय जोंनि खृष्टीयानफोरनि थाखाय आं बुंनो सानदों जोंना इब्रि सानडे सानडेआव जोङो इसोरखौ बाखनायनो थाङो जोंनि जेजासखौ जोङो बाखनायनो थाङो जोङो जोङो बेहाय जोङो गिर्जा गिर्जायाव थाङो जोङो जों थांग्राखौ जोङो जे जायगायाव थांनानै फुजिहैयो जेनबा बेखौ जाय गिर्जा होनो इंलिसआव सार्स होन्नानै बुङो बे सार्सआवहाय थांनानै जोङो इसोरखौ बाखनायहैयो जों इसोरनि मुङै गिबियावनो मेथाइ रोजाबो दामनाय देनाय मेथाइ रोजाबो बेनो आरो बे मेथाइ रोजाब खांनायनि उनाव जोङो इसोरनि बाइख' जों जा बाइबेल लाङोना बे बाइबेलनिफ्राय जोङो बाइबेलनिफ्राय जोङो जिखि जाया बाइख' दिहुन्नानै जोङो फरायो जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोन्थाफ्लायो जाय बिथाङा इसोरनि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायो बेयो बाइबेलनिफ्राय जोंनो मोजां मोजां रावै इसोरा जि बुंलादों जिसुआ जि बुंलांदों बेखौ जोंनो फोरमायनानै होयो जों खोनासंग्राफोरनो जोङो फोर जोंनो फोरमायनानै होयो आङो खृष्टीयान धोरोमखौ लानानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानोहोनोबा बे धोरोमा नंथारगुबै थाङो आं बाखि धोरोमखौ जेबो बुङा बाखि धोरोमआबो गाबा गाव सास्त्रआव मोजां लिरनाय थाखायो आं बेखौनो बुङो आङो इब्रि सानडे आव आङो सार्सआवहाय थाङो आंनि बुंनाया बेखिनियानो